جی نوجوانوں میں جو بے روزگاری ہے ان کی کئی وجوہات ہے ایک تو یہ کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ اسکل پر فوکس نہ کر کے بلا وجہ کی ادھر ادھر یہ وہ ادھر ایران تران کی ڈگری میں لگتے ہوتے ہیں جبکہ آج کا دور ہے اسکلفل انسان کی ضرورت ہے آج کے دور میں آج وہی کامیاب ہے جن کے پاس ڈگڑی کے ساتھ اسکل بھی ہے اور اسی طرح شوشل میڈیا کا دور ہے اسٹوڈینس پڑھتے کم ہیں شوشل میڈیا پر یہ وہ اتران تران نیپال بھوٹان لگے رہتے ہیں غلط چیزیں ہیں اور ایک تو یہ کہ دوسرا جو پروڈکشن ہے یہ اپنی انڈیا میں زیادہ ہے بمقابلے اس کے کھپت کے اور جب پروڈکشن کھپت سے زیادہ ہوگا تو پروڈکشن ضائع ہو جاتے ہیں دیٹ منس کہ جب بےروزگاری ہے اس کے مقابلے میں جو ایجوکیشن ادارے ہیں وہاں سے جو فارغین نکلتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا اس معنی کر کے بےروزگاری کی کثرت ہے ملازمت کے لیے اب سرکار کو چاہیے کہ نئے نئے مواقعے فراہم کرے نئی نئی فیکٹریاں لگائے نئے نئے جو آئی آئی ٹی والی کمپنیاں کھولی جائیں ہندوستان سے پورے ملک کی خدمات کی جائے تو ان میں روز روزگار کے مواقعے فراہم ہو سکتے ہیں